मां हिकु सिंधी सख़रु परिवार मां आहियां असांजे परिवार में चारि भेनर ॿ भावर असांजा माउ पीउ गॾु रहंदा हुआसि असांजो दादा कमाईंदा हुआ ऐं असां सभु घर में खाई पी सघंदा हुआसीं असां पैदल सरकारी स्कूल में वेंदा हुआसीं ऐं जॾहिं इस्कूल मां मोटणु महिल रस्ते ते ईंदे ॾाढियूं रांदियूं कंदा ख़ुशियूं कंदा ईंदा हुआसि मंझंदि जो घर में अची घर जा कमु करे होमवक करे आरामु कंदा हुआसि शाम जो पाड़े में रांदि कंदा हुआसि अनेक रांदियूं कयूं हुयूं असां नंढपिण में जीअं त नोरीअ रांदि टपा ॾियणु लिक छिप लूडियो अहिड़े नमूने विंदर कंदा हुआसि पाड़े में ॾाढो सिक प्रेम हूंदो हुओ कॾहिं कॾहिं माउ पीउ सां कंहिं कंहिं शइ ते जिदु बि कंदा हुआसि ख़्वाहिश न पूरी थियण ते दड़का बि खाधासि ऐं वरी रुठियासि मल्हायासि बि कॾहिं कॾहिं असांजे घरु असांजा माइट बि ईंदा हुआ जीअं त कॾहिं चाचो चाची ऐं असां गॾिजी रांदियूं कंदा हुआसि गॾु मानी खाईंदा हुआसि ॾाढो सिक प्रेम सां हलंदा हुआसि मंझंदि जो घर जा कमु पाणि कंदा हुआसि अॻे माइयूं न हूंदियूं हुयूं जीअं त बासणु मलणु फ़र्श धोअणु कपिड़ा धोअणु सफ़ायूं करणु अहिड़े नमूने वग़ैरह वग़ैरह घर में रोटी बि पाणि कंदा हुआसि चांवरु चाढ़णु दालि चाढ़णु भाॼियूं करणु भाॼियूं वढणु अहिड़े नमूने माउ पीउ खे मदद कंदा हुआसि ऐं सिलाई चिप्स करणु अहिड़े नमूने सभई कमु पाणि असांजा माइट गॾिजी असां सां कंदा हुआ कॾहिं कॾहिं असां नंढपिण में नानीअ जे घर बि वेंदा हुआसीं हुते गॾिजी ॾाढो मज़ो कंदा हुआसीं छुटी छुटीअ में ॿियो त सिलाई सिखी करे मां सभिनी खे कपिड़ा सिबी ॾींदी हुयमि फैमिलीअ में सभिनी भातियुनि जूं ड्रेसियूं पाणि सिबंदी हुअमि ॾाढियूं ख़ुशियूं कंदा हुआसि हिकु ॿिए में विंदर थींदी हुई कॾहिं कॾहिं गॾिजी को ॾींहुं छुटीअ जो फिल्म ते वेंदा हुआसि ऐं ॾिणु वार गॾिजी मल्हाईंदा हुआसि ॾाढो ख़ुशियूं हूंदियूं हुयूं